जी हाँ हम अपनी नौकरी और कैरियर के संबंध में भविष्य में बहुत कुछ देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर प्रतिदिन परिवर्तित होता जा रहा है यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है वो भी अलग अलग होती जा रही है जिससे हम बहुत खुश नहीं है लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत खराब है लेकिन धीरे धीरे संभल भी रही है उससे हम अपने दो नौकरी और करियर को भी पा सकते हैं लेकिन कुछ समस्या आ रही हैं जिससे हम सामना कर रहे हैं